औ हेलौ सार औ रुटिङा औ इसे उसुबिदा जागोनदां सार

इसे सोलाय जागौमोन्दां

मानसिफ्राबो माखासे सोलाबलायाना हनै कलेज दंजोबो बयबो ओहो दामानि क्लासबो जाफुगासिनो आर नै इग्जामाबो जाहां जाहां जाहांना इग्जामफ्राबो आदामाससोनि उनावनो जासिगोनदां

जायो पष्तपन खालामनानै उनावबो लांजायो उनावबो गेलेजायो औ बयबो सोलाब लायाबालाय औ खिथाहरजोबसै दे लोगोफोरखौ आं खिथाहरसै दे नाम्बार गोनांफोरखौ

जायो फुं बेलासि होजायो

हजोंनो औ दे